हरिओम डोली नाश्ता हा अंकल मां लता थी ॻाल्हायां हा अॼु नाश्तो खपंदो हुओ ॿारनि खे बुखु लॻी आहे बरिसात बि जाम आहे त तव्हां जेको मोकिलींदा आहियो सभु साॻे ई उहो मोकिलिजो वरी बि ॿुधाए छॾियांव चारि प्लेटू दालि सैंडविच मोकिलिजो चारि सोयाबीन जूं टिक्कियूं चारि प्लेटू ढोकला ऐं ॿ पाकेट ब्रेड बि मोकिलिजो ऐं चटणी अलॻि मोकिलिजो ऐं तव्हां जेको बिल थिए उहो मुंहिंजे बबूअ नंबर त अथव तव्हांखे हुन ते वाट्सएप करे छॾियो त उहो तव्हांखे जी पे करे छॾिंदव हा जेतिरो जल्दी थी सघेव मोकिलियो हा महिरबानी